भोपाल जिले में बहुत से मुख्य शिक्षण संस्थान हैं जो निम्न हैं स्कूल हुआ कोलेज हुआ विश्वविद्यालय हुए वैसा एक प्रशिशण भी हुआ उस्कूल में बहुत सी कम फ़ीस लगती है खासकर गवर्नमेंट इस्कूल में प्राइवेट में बहुत ज़्यादा लगती है बिकॉज़ क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है मैं जब उस्कूल में था तो बचपन में मैं सरकारी इस्कूल से पढ़ा हूँ तो जब बहुत कम फ़ीस लगती थी फ़िर मैंने प्राइवेट इस्कूल करवा लिया उसमें बहुत से ज़्यादा फ़ीस लगना इस्टार्ट हो गई थी और मैंने कोलेज किया था बाद में मुझे इस्कूल जब मैं था तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है फ़िर मैंने कोलेज में पढ़ाई की थी तो कोलेज में कोलेज के बाद मैंने फ़िर एक अपनी कोम्पिटीशन की इग्ज़ाम की तैयारी की जो वैसे द्वारा निर्मित है इसका एन आई एस एम कि जो तैयारी की थी मैंने फ़िर लोगों को बहुत से विषय पसंद हैं खासकर अपना संस्कृत हुआ बहुत से लोग हैं जो संस्कृत पसंद करते हैं और आजकल आप को पता होगा इंग्लिस सब को पसंद आने लगी है इंग्लिस में बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो कोर्स हैं वो इंग्लिस में आना चालू हैं इस वजह से इंग्लिस को बहुत महत्व दी जा रही